नमस्ते मैम मैम आप के यहाँ गाड़ी बनती है आपके यहाँ गाड़ी बनती है हाँ मैम हमको जॉब चाहिए मैम

हाँ मैम कब से दर्शन नगर से मैम तो मैम कब से कब तक लगे दुकान खुली रहती है

जी मैम मैम कितना पैसा मिलेगा पैसा कितना मिलेगा जी कितने घण्टे की हाँ तो मैम कब से और कब तक ड्यूटी रहेगा कै घण्टे का जी मैम पैसा कितना मिलेगा पैसा कितना मिलेगा मैम तो मैम दस हज़ार तो बहुत कम है दर्शन नगर से आएँगे हमारा किराया भाड़ा लग जाएगा थोड़ा बहुत जानते ना तो मैम हम तो कुछ तो हाँ मैम तो कुछ तो सीखें हैं मैम थोड़ा बहुत हम तो कर लेते हैं ठीक है मैम हाँ तो मैम कुछ बढ़ा दिया जाए जी मैम तो मैम हम नौ बजे से आएँगे जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उसका टिफ़िन ओफ़िन बनाने के बाद तब हम टाइम पाएँगे तो नौ बजे से आएँगे जी मैम नमस्ते मैम